हा हलो हा मां मंजू पेई ॻाल्हायां मंजू पेई ॻाल्हायां

हा गैस एजंसी मां ॻाल्हायूं पिया छो छा कमु थियो कुझु कमु हुओ मूं में छो घटि छो पेई अचे सभिनी जी त सवली थी अचे गैस

अहिड़ी ॻाल्हि कोई ॻाल्हि काने कंहिंजी शिकायत विकायत त आहीं काने न को कंहिंजी कमप्लेंट आई आहे असां वटि कि असीं मञू कि तव्हांजी गैस घटि आहे कीअं कयूं अहिड़ी ॻाल्हि काने कॾहिं कंहिंजी शिकायत कान आई आहे न को कुझु थियो आहे असीं बि हथ सां खणंदा आहियूं असांखे पतो पेईजी वेंदो आहे केतिरी भरियल आहे केतिरी छा आहे हा

त कंहिं त तव्हां हलाए चुकिया आहियो त केतिरी हलाए चुकिया आहियो केतिरी घटि आहे उहा त ख़बर काने न तव्हीं त हलाए चुकिया आहियो घर में पंहिंजे यूस करे चुकिया आहियो त कीअं चई सघिजे थो कि तव्हांजी घटि थी वेई छा थी वियो छा ख़बर थो वधीक ॻाल्हाए हलाई हुजे वधीक गैस ऑन करे छॾी हुजे ई बि त आहे असीं त असीं त विश्वास करे नथा सघूं कि तव्हां घटि खपाई आहे ऐं वधीक बि खपाई हूंदी वधीक हली हूंदी तॾहिं थियो हूंदो अलाए ख अहिड़ी कॾहिं शिकायत कंहिं जी बि आई काने अञा तांई हिकु माण्हूअ जी बि शिकायत कान आई आहे हा ॿ टे माण्हुनि जी अचनि शिकायतूं त असीं विश्वास करियूं हिक जे माण्हूअ जे मथां थोरी विश्वास कंदासीं की सवली शिकायत आहे हा जंहिंजी हुंदियूं पाणेई फ़ोन कंदा असीं थोरी फ़ोन कंदासीं जॻह जॻह ते कि केतिरो थियो तव्हांजो छा थियो हा ॿ टे ॿ टे कमप्लीटूं अचनि असां वटि असीं विश्वास कयूं कि हा तव्हांजी घटि आहे गैस जेकी ॾिसो ध्यानु ॾियो थोरो गैस वैस तांई ध्यानु ॾियो केतिरी खपे थी केतिरी छा आहे हा हा पोइ ॿुधाइजो असांखे हा पोइ असीं विश्वास कंदासीं हा

असीं त खणी करे हलंदा आहियूं तव्हां पुछंदा ई कान आहियो कि वेट कयूं छा कयूं असीं त खणी हलंदा आहियूं तव्हांखे ध्यानु ॾियणो खपे न कि वेट करायो असांजो गैस जो

हूंदो त आहे अल अलाए कीअं कान रहिजी वियो अलाए छा ख़बर काने छा थियो थी सघे थो हा हा हा पर हलंदी त पूरी पूरी गैस आहे हेॾी ॻा केतिरा साल थी विया तव्हांखे कॾहिं तव्हां शिकायत कई काने हाणे शिकायत आई आहे तव्हांजी हा उहो त माण्हू तुरंत अची वेंदा तव्हांजे हिकु फ़ोन ईंदो ऐं माण्हू डोड़ी करे अची वेंदो आहे करण जे लाइ हेॾी ॻाल्हि काने हा हा हा तव्हीं चयो था त अॻियां ॾिसंदासीं असीं समुझंदासीं ऐं ॿिएं जा फ़ोन ईंदा त वधीक ध्यानु ॾिबो आहे कि न हा हा हा हा हा पर हाणे तांई जो आहे गैस तोले करे तॾहिं वठंदा कयो इअं न वठंदा कयो हा

ॿियो स हा हा हा काटो त हुंदो ई आहे गॾु हूंदो आहे अहिड़ी ॻाल्हि काने हा ठीकु आहे ठीकु आहे असीं ॾिसंदासीं अॻियां जीअं हूंदो ठीकु आहे पोइ तव्हांजी कमप्लेंट कॾहिं ईंदी कान ऐं तईं बि ध्यानु ॾींदा कयो सिर्फ़ु असांजो ध्यानु कान तव्हांजो बि ध्यानु आहे ठीकु आहे

हा ॿिन्हीं तरिफ़ां हुजे ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे हा ठीकु आहे हा हा